ہندوستان کے اندر بالی ووڈ میں سلمان خان کے فیشن مجھے بہت پسند آئے تھے اس کی رجحانات فلم میں جب بھی کوئی ایک تھا ٹائیگر میں اس کا جو لباس تھا اس کا جو انداز تھا بڑا اچھا سا لگا جس کا پہننے کے بعد لوگوں نے اپنے آپ میں بھی اس کو اتارنا چاہا میں نے بھی چاہا اس طرح لباس بنانے کے لیے ہندوستان میں ان کا نام بھائی جان کے نام سے جانتے ہیں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں رجحانات اور اسی طرح سے پاکستان کے بھی لوگ پسند کرتے ہیں ان کی لباس مجھے بڑا اچھا سا لگتا ہے پہن کر نکلتے ہیں ان کی طرح بھی بننا چاہتے ہیں دونوں بھائی جان کے ایک کو بھائی جان کے نام سے جانا جاتے ہیں دونوں کی لباس کی بہت ساری تعریفیں ہوتی ہیں اور ہم بھی ایک بار کرنا چاہے تھے لیکن ہم سے ہو نہیں سکا تھا اس سے بڑا اچھا فیل نہیں ہوا اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا